हिकु जान्युआरी ॿ हज़ार ॿ अठ मार्च उणिवीह सौ अठासी पंज नवेम्बर ॿ हज़ार चोवीह छह डिसेम्बर ॿ हज़ार टेवीह टे मार्च ॿ हज़ार एकवीह